हमरासभके जे राज्यके मैथिलीके भाषा संस्कृ मैथिलीके भाषा छै बहुत ही प्रिय भाषा छै हमरासभके हमरसभके मतलब बजबाको बज बजै जे छी मैथिली भाषा हमरासभके बहुत नीक लगैत अछि जे हमसभ मैथिली भाषा बजै सभके अपन अपन राज्यके भाषा होइत अछि हमरासभके राज्यके भाषा जे अछि जे मैथिली अछि हमरासभके बहुत अच्छा लगैए बज बाजि कऽ हमरासभके अगर मोहल्लामे सभ बजबो करै छथिन तऽ मैथलिए बजै छथिन आ एक दूसरेसँ बात करै छथिन मैथिलीमे खूब नीक लगैए देख सुनैमे देखैमे अगर लड़ाइ झगड़ा होइ छै तऽ ओहोमे मैथिलीए भाषाके उपयोग करैत करै छियै बहुत नीक लगैत यए मैथिली भाषा सुनैमे आओर